काका म्हाका मरे काणकोण म्हटल्यार वचपा आशिल्लें हय तुमच्या कडेन कॅश आसा न्ही आं म्हाका बी मोड मेळटली हय हय हय म्हाजो मरे जी पे चलना ह्या खा ह्या दिसांनी मरे मातसो कितें तरी ट्रबल आयलेलो आसा रे सो ते म्हाका बेंकेंत वचून सारकें करपाक जाय आशिल्ले तुमच्या कडेन कॅश चलता न्ही आं पांचश्याची मोड आसा तुमच्या कडेन आसा न्ही ह आनीक कितलें पयशें पडटले तुमच्या एक हेचे हांगा साकून थंय वचपाक पन्नास रुपया घेता तुमी एकट्याक पन्नास न्ही हाफ अशें कितें डिस्कउंन्ट बी आसतलो एक तर स्टुडंन्ट अशें म्हणून तशें आसपाक ना हा बरें बरें तुमी आतां हांगा साकून थंय अशें सदांच पन्नास रुपयां घेतात जाणटेल्यांक अशें स्पेशल चड घेता भुरग्यांक कमी अशें बी तशें कांय ना हा बरें हय म्हाका मोड दिल्यार पुरो हा पन्नासा पन्नासाची मोड आसतली न्ही तुमच्या कडेन पळोवपाक पडटलें आं पळय आनी म्हाका सांग मरे आता म्हाका आता जाय न्हूं हय किंवां शंबर शंबर तरी मेळपाक शकतले म्हाका जाल्यार ते सुद्दां दिल्यार जाता मरे आं हा हा हय दी पावले न्हू काका आमी बरें थेंन्क्यु हा काका देव बरें करूं तुमकां आं